ठण्डीमे बहुत जाढ़ होइ छै स्वेटर सभ लोक किनकऽ पहिरै छै कम्बल किनै छै कम्बल ओढ़ै छै चदरि साल ओढ़िकऽ साल ओढ़ै छै किनकऽ सभ बहुत नीक लगै छै आगि लग लोक बैठै छै आगि जोड़ि लै छै आगि लग लोक बैठै छै सभ बात विचार आगि लग करै छै बहुत नीक लगै छै गर्मियो नीक लगै छै थोड़ा सा गर्मियो नीक लगै छै गर्मीमे हमरा साग सब्जी उपजै छै से नीक लगै छै हरा सब्जी सभ जे होइ छै से सभ नीक लगै छै ठण्डीमे तऽ नहि उपजै छै हरा सब्जी सभ ठण्डीमे तऽ कनि कठुआ मठुआ जाइ छै जाढ़मे हरा सब्जी सभ रहै छै गर्मीमे साग सब्जी सभटा पानि पटौलक तऽ वएह भेल ओहि परमे उपजल